हमरा हाथके हमरा घरमे सभकेँ दहीवड़ा बहुत पसन्द छै हम अपना घरमे दहीवड़ा बनबैत छियै बेसीकाल तऽ सभ बहुत च्वास चॉइससँ खाइत छै तकर बादमे हम समोसो बढ़िआँ बनबैत छी समोसो खाइत छै सभ आर हम मटनो बढ़िआँ बना लैत छियै ओहो सभ पसन्द करैत छै मछलीओ सभ पसन्द करैत छै हम बनबैत छी खाना सब्जिओसभ सभ सभ किछु पसन्द करैत छै सभकेँ नीक लागैत छै खाइमे सभसँ बढ़िआँ मछली बनैत छै हमरा हाथसँ दहीवड़ा दू टा चीज हमरा हाथसँ बहुत नीक बनैत छै सभ एकर प्रशंसा करैत छै बहुत नीक बनलैए दही तैँ बेसीकाल हम दहीवड़ा बनबैत छी हमरा घरमे सभकेँ बहुत पसन्द छै पानिओपूरी बनाबैत छी हम ओहो नीक लागैत छै सभकेँ